जी दवा ख़रीद करण में आम माण्हू सक्षम त हूंदा आहिनि पर कुझु ग़रीब वर्ग दवा ख़रीद कोनि करे सघंदा आहिनि असां पंहिंजे कमाई जा पंज या टे पर्सेंट ताईं दवा ते ख़र्च कंदा आहियूं ऐं असां पंहिंजे एम्प्लोई खे बि कॾहिं कॾहिं दवा ख़रीद करे ॾियूं था असांखे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र मां कोई मुफ़्त दवा कोनि मिलंदी आहे छाकाणि असांखे ज़रूरत न पवंदी आहे